वकील साहब नमस्ते वकील साहब एक मैटर हो गया है जमीन का उस पर मुकदमा करना है हम दीपक सिंह बात कर रहे हैं वकील साहब प्रयागराज से हाँ वकील साहब हमको एक वही केस करना था वकील साहब मुकदमा करना था आप बताइए क्या क्या लगता है अब मेरी जमीन एक लोग मेरे नाम की है वकील साहब मेरी जमीन है एक वो एक लोग कब्जा कर लिए हैं वो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं दे ही नहीं रहे हैं और हम जब जाते हैं जमीन पर तो मारने के लिए धमकाते हैं कहते हैं यहाँ से चले जाइए नहीं तो मार डालेंगे वकील साहब हमने की पुलिस कंप्लेंट करी थी तो पुलिस उस पर कुछ सुन ही नहीं रही है इसलिए हम आपसे मुकदमा करना चाहते हैं पुलिस कह रही है ये जो सिविल का मैटर है आप जाइए वकील के पास जज के पास जाइए कोर्ट में जाइए ये हमारा मैटर नहीं है अगर कास्त को बोल रही है कि अगर झगड़ा होगा तो आप हमारे पास आइएगा जी जी जी वकील सा वकील साहब मिले थे लेकिन वो कुछ लोग कोई वो लोग पैसा ले लिए हैं विपक्षी पार्टी से जो हम लोग वो लोग बाहुबली टाइप के हैं वकील साहब वो लोग पैसा ले लिए हैं सुन ही नहीं रहें हैं और हमको धमका रहें हैं और वो कह रहे हैं कि वो लेखपाल वेखपाल क्या करेगा सबको खरीद लिए हैं अब हम बताइए आप ही क्या करें वो हमको मुकदमा करना है अब जज साहब ही जो न्याय करेंगे हाँ हाँ वकील साहब मुझे वकील साहब हमारी ही जमीन है हमारी पुश्तैनी जमीन है जो कि वकील साहब बाप दादा से चली आ रही जमीन है कोई आज नई नहीं है वो वो हमारे बाप दादा से चली आ रही है हमारे हमारे परदादा ने वो जमीन लिया था तभी से चकबंदी जब हुई थी तभी की मिली थी जमीन आज कोई नई जमीन नहीं है वकील साहब हम आ सब पूरा गाँव जानता है कि मेरी जमीन है लेकिन ये जो है हमारी जमीन पर जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं हमारी जमीन है ये आप छोड़िए जमीन को तो वकील साहब बताइए आप ही क्या करें हम जी जी जी जी जी जी जी वकील साहब जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी वकील साहब जी जी जी जी जी जी जी जी वकील साहब जी जी वकील साहब ठीक ठीक है वकील साहब तो हम कब आएँ आपके यहाँ ठीक है वकील साहब कल हम सुबहा आते हैं आपके ठीक है वकील साहब ठीक है वकील साहब नमस्ते नमस्ते